हमारे भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है यहाँ पर लेन देन जैसे कि गेहूँ चावल दाल सब्जी भाजी दूसरी देशों में जाता है वहाँ दूसरे देश से हमारे देश में तेल वगैरह आते हैं आदान प्रदान होते हैं एक दूसरे देश से अ लाइसेंस प्रति वैन विश्वास रीति रिवाज़ और संबोधित करने में साधना रूप में इस इसका एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है समूह के बीच एकजुट होकर भावनाओं को बढ़ावा देना एक साथ काम करना जिससे संस्कृति और उनकी परम्पराओं और साझा सम्बन्धों में सांस्कृतिक रहते हैं एकजुट काम करने से काम ज्यादा ज्यादा होता है राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है क्योंकि यह अधिकांश धार्मिक द्वारा बोली जाती है यह भा शासन प्रति यह समस्त भारत में आर्थिक जैसे धार्मिक और राजनैतिक संपर्क में माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं इस देश के लिए सीखना आवश्यक है आवश्यक है कि